आं ओरैनोथ' फुंआव ब्रेकपास जाबा बिदिनो एखमबा पर'था जायो एखमबा रुति सबजि जायो ओमफ्राय एखमबा सावमिन मेगि बेफोरखौबो जायो आरो खिन्थु बांसिन रुति फर'थाखौनो जानाय जायो पर'था बानायबा जेर'खम आलु पर'था बानायबाय आलु पर'था बानायनोबा सिगां आथाखौ नानानै लागोरबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आलुखौ रुबाय कुकाराव ओमफ्राय रुनानै आलुखौ मोनबा सिफ्लेबाय सिफ्लेनानै पियास होबाय ओमफ्राय बानलु होबाय ओमफ्राय अराम सिफ्लेजोबनानै सारायाव एसे एवबाय ओमफ्राय एवनानै एखमबा बेयाव बेदरबो होफाजायो जेर'खोम आं चिकेन होफानानै जायो मानि दाव बेदर होनानै बेखौ आरामनो आलु पियास बानलु ओमफ्राय एसे एखमबा जिरा होबाय बिदिनो जिरागुरा संख्रि होनानै सिफ्लेसै सिफ्लेनानै फर'थाखौ गल खालामसै माबाखौ आथाखौ आथाखौ गल गल खालामनानै एसे नानोसै बेनिफ्राय आलुखौ सोनोसै बेनिफ्राय नानानै सावनोसै ओमफ्राय जानोसै